हाँ नमस्ते प्रधान जी और क्या हाल चाल है अरे गाँव में तो बहुत ही खराब कंडीसन चल रहा है ध्यान नहीं दे रहे हैं आप अरे जगह जगह पे रोड भी नहीं सही है खरंजा भी नहीं सही है बिजली भी नहीं सही दे रहा है नल का पानी भी नहीं सही दे रहा है अरे बहुत सी है तकलीफे गाँव में नाला भी नहीं है सही से और यही चकापुर महाराजगंज भदोही जिले का और देखता हूँ नहीं करिएगा और और कितना गली में पूरा तो एकदम रोड एकदम खराब है खरंजा भी नहीं बिछाया एकदम खराब है रोड लाइन तो एकदम ही नहीं सही दे रहा है पानी भी नहीं सही दे रहा है नल ठीक कैसे आप कराएंगे आप ठीक अरे प्राइमरी इस्कूल है ओ भी नई सही से है उसको भी गेट ओट सब टूटा है और नाला तो एकदम पूरा रोड का ही टूट गया है कैसे सही होगा हूं कहाँ ठीक करा रहे हैं कई साल से तो बीत रहा है कहाँ ठीक कराऍं हैं जब कराऍं हों तब ना रोड तो ईटा सब उखाड़ उखाड़ एकदम गली पे रख दिए हैं रोड के बाहर थोड़ा सा एकदम रोड बचा है आने जाने में कितनी परेशानी होती है कितनी दिक्कत होती है पानी तो दे नहीं रहा बड़ी दूर से पानी भर भर कर लाते हैं बड़ी दिक्कत होता है पानी भरने के लिए लाइन भी ठीक से नहीं है तो बत्ती सत्ती सब जलाते हैं बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं कभी एक घंटा दो घंटा तीन घंटा कभी भला रेगुलर नहीं देती है लाइन तो कब ठीक कराएंगे आप बहुत जल्द हो जाएगा गाँव की समस्या अरे समय लगेगा ठीक है गाँव की समस्या तो बहुत ही खराब है एकदम खराब है शादी विवाह सब लोग करते हैं तो कहीं जगह भी नहीं रहता है बरात ओरात रखने के लिए बहुत ही परेशानियाँ बढ़ जाती हैं कि कहाँ रखे कहाँ ना रखे कहाँ खिलाएं कहाँ ना पिलाएं एकदम रोड भी खराब है सबका गाड़ी ओड़ी भी नहीं जाता है एकदम खराब है तो कब तक हो जाएगा अच्छा एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा नमस्कार प्रधान जी तब रख